हाँ ऐसे कई सारे तकनीकी कठिनाई हैं जिन से में अवगत हूँ लोग उनका सामना करने से कतराते भी हैं डरते भी हैं क्योंकि कुछ छोटे बड़े तकनीकी मुद्दे एसे रहते हैं जिनको में हल भी कर लेती हूँ लेकिन कुछ ऐसे रहते हें जिन की मुझे दूसरों से फिर मदद लेनी पड़ती है उनको हल करने में जैसे कि टेक्नोलोजी में हो गया या मोबाइल में कभी कुछ एप की दिक्कत हो जाती है तो मुझे दूसरों की मदद लेनी पड़ती है क्योंकि जितना मुझे आता है उतना तो मैं आसानी से कर लेती हूँ लेकिन अगर साथ ही कुछ और ज़्यादा दिक्कत रहती है तो फिर उसके लिए मुझे किसी और की मदद लेनी पड़ती है या कभी पढ़ाई में भी मुझे दिक्कत होती है तो उसके लिए भी मैं किसी से मदद लेती हूँ उनको फिर वो लोग मेरा मदद करने में फिर मेरी मदद करते हैं कि उसको कैसे करना है क्या करना है या कुछ टेक्नोलोजी से रिलेटेड भी कि उन में क्या दिक्कत हो रही है तो उन सब में भी मेरे सभी लोग जो भी जिन से मैं मदद लेती हूँ वो मेरी मदद कर देते हैं